मुझे पक्षियों के कई बिहेवियर देखना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा पसंद मुझे इनका घोंसला बनाना लगता है मुझे इनकी वो मेहनत देख के सीख भी मिलती है कि आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना जीवन यापन करने के लिए क्योंकि एक पक्षी को अपना घोंसला बनाने में बहुत समय लगता है वो बार बार छोटे छोटे तिनके लाकर उन्हें इस तरह से बुनता है रखता है

अच्छा घोंसला उसके लिए बन सके उसके बच्चों के लिए बन सके जिसमें वो अपना जीवन कुछ समय के लिए बिता सके मतलब वो इतनी मेहनत इतनी मेहनत करते हैं कि उनको देखकर कोई भी अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें सीख सकता है मुझे उनकी ये मेहनत देख कर बहुत सी सीखें मुझे अपने जीवन में मिली हैं और मैं अधिकतर ये प्रयास करता हूँ कि मुझे कोई न कोई पक्षी घोंसला बनाता हुआ दिखे जिससे मैं और उससे नई चीज़ें सीख सकूँ